اردو زبان کا اس خطے کی دیگر زبانیں بورڈ بنگالی سے تعلق یہ ہے کہ اردو زبان ہر کسی کے سمجھ میں جلدی اور آسانی سے آجاتی ہے اس لیے کہ اس لیے کہ اردو سب سے آسان زبان ہے اور یہ زبان ہر کسی کے سمجھ میں چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا ہو یہاں سے تعلق رکھنے والا ہو بنگال سے تعلق رکھنے والا ہو کہیں سے بھی تعلق رکھنے والا ہو اردو کسی کے بھی سمجھ میں آسانی سے آ ہو آسانی سے آ جاتی ہے اور جلدی سمجھ میں آتی ہے اور بولنے میں بھی اردو آسانی ہوتی ہے اور سمجھنے میں بھی آسان ہوتی ہے اور اردو زبان کا اس خطے تو دیگر زبانوں بورڈ بنگالی سے یہی تعلق ہے کہ اردو اور زبانوں کے بالمقابل آسان ہے سہل ہے اور جلدی سمجھ میں آ جاتی